अपन कलक जे पानि छै बहुत मीठापन छै अहाँ अपना कलक पानि जे पीबै छलियै पहिने ओ कल देखैत हेबै जे बहुत मीठापनके तरह एक सए बीस फीटपर मे अस्सियो फीटपर मे नब्बेयो फीटपर मे गराइ छै एक सए बीस फीटवला जे छै कहे छै कनी ओतऽसँ पानि फ्रेश रहै छै किएक तऽ कनछड़के तरह देखाइ छै आओर मीठापन जादा रहे छै आओर ठण्डापन सेहो रहे छै लेकिन आब उहो सबसँ सुविधा देखियौ जे आबि गेलै हँ नलके नल देखियौ तीन सए फीटपर मे गराइ छै आँय ओइ आब जे देखियौ ने ओकरा तीन सए फीटपर मे गराइ छै ठण्डापन पानि सेहो रहे छै आओर ओकरा उपयोग कतेक हम अहाँ सब कए लै छियै छत पटबैमे करै छियै कोनो यानि की माल जालके अपना सबके धोएबाके रहल गाय बाछी सबके तऽ ओकरो सबके यानिकि धोयमे आसान होइ छै पहिने एक बाल्टिन पानि अनै लऽ कलसँ जाइ छलियै कहै छलियै दस हैंडिल पन्द्रह हैंडिल चलेबै तखन जाके हम यानिकि एक बाल्टिन पानि अनबै तऽ आसकत्तियो भए जाइ छलै आइ नलके जे अपना सबके सुविधा भेलै हँ तऽ देखियौ ओइसँ कतेक उपयोग होइ छै अपना जे सब्जी सब जे यऽ हरा सब्जी सब जे यऽ जे भी यानि कि बगीचा लगेने छी ओ पटबैमे कनी चलेलहुँ फटाकसँ उपयोग कए लेलहुँ आँय तऽ सुविधा कनी भए जाइ छै ओढ़नियो ओढ़ने छियै ने तैयो बुझाइत रहै छै हँ चलू ने कनी बगीचाके पटा दै छियै आओर कल चलबैवला मे कहै छलियै ऐं बाल्टिन भरिके लै जेबनि तैके बादमे पटेबै ई सुविधा भेल हमरा अहाँके लिए आओर ई बहुत बढ़िआँ यानिकि अपना सबके फैसिलिटी ओइ तरहक भए गेल धीरे धीरे यानिकि एकर बहुत यानि उपयोगमे पानि साफो रहे छै पीबैयोमे नीक लगै छै आओर खाना जे खाइ छियै ने तऽ ओ पानि जे छै अहाँके ओहोमे बेस्ट रहै छै हर चीजेमे यानिकि अखन नलके जहाँ तक की यानिकि योजना आयल छलै जाहिमे यानिकि सरकार देलखिन अथी अभियान चलेने छलखिन आओर ई हिनको सबके सहायता रहलै जे भी केलथि एक तरहसँ काज केलथि आओर पानि छेकके काज केलथि देखियौ ने मतलब लोहाके पाइप यानिकि सेहो आबै छै प्लास्टिकके पाइपमे सेहो आबै छै केओ अपना अपना सरकार अगर प्लास्टिकके पाइप लगाके छोड़ि देलखिन तऽ पब्लिकके अपन इच्छा होइ छै तऽ ओइमे सँ कंसल्ट कएके लोहेके पाइप लगा के लए आनै छै हमर सुरक्षित रहत लेकिन नलके उपयोग करै छथिन सब केओ लेकिन ओइके आँगा गड्ढा गड्ढा नहि छै हँ गड्ढा नहि छै तऽ आब पानिके निकासी तऽ यानिकि नालावला रहबाके चाही जैमे की हेतै तऽ मच्छर के भाग नैये जैह पानि हमरा अहाँके उपयोग करबै नालामे जेतै आओर पानि जमैत पानि रइै जेतै तऽ ओ अहाँ हमरा अहाँके फेर एगो बीमारी क घर बइन जेतै किआ तऽ ओ मच्छर पैदा हेतै आओर बहती पानिमे जे अहाँ ओकरा उपयोग करबै तऽ ओ बहती पानिमे अहाँके नै कीड़ा नै बास अय सब चीजक यानिकि नै पास अथी करेै छै आओर जे एगो चीजके ध्यान आओर पानि कतबुक उपयोग नालाके रहै तऽ ओकरा जे छै ने फिनाइल यानि कनी मारि देल करी रोज ओइसँ की होइ छै जे हमरो अहाँके यानि सुरक्षित आओर किओ जाइ छथि तऽ हुनको लिए सुरक्षित जे हँ कनी खूशबूदारो लागल आओर साफो सफाइ लागल तऽ ओ देखैमे कनी नीक लगै छै जे हँ देखियौ कते सुन्दर यानिकि नाला बनेने छथिन आओर अपना पानिन जे उपयोग केलहुँ तऽ सेहो अपन बहती भए गेल तखन अहाँक नल जल बला बहुत बढ़िआँ लागल सिस्टम आ आ सप्लाइयो बहुत बढ़िआँ यानिकि दहलऽ छथिन तऽ हिनका जे छै अहाँ नल जलके जे यऽ बहुत बढ़िआँ अभियान लागल अइसँ हम बहुत खुश छी